हेल्ल' हेल्ल' आब' औ आब' औ आंखौथ' बावबायखोमा नोङो आब' गोदो जों बागानसालि लजिं आव लोगोमोनलाय लायनाय आब' औ औ मानोबाया माबा आब' आङो नोंसोरनि क'क्राझाराव थाङैया जि गोबावसै नालाय बेनिखायनो एसे दा थांनो गोसो जादों बाक्सानिआ आङो आब' औ बाक्सानिमोन आब' आङो बावखोना माखोथाय नों आंखौ ए औ औ आङो नोंसोरनि क'क्राझाराव बेरायहैनो थांनो नागिरदों एसे फिसाफोरखौ एसे क'क्राझार नायहोलाहैनो आङो बेनिखायनो दा क'क्राझारनि बारहावाया माबायदि मा रोखोम एसे सोंहरनो होननानै नों आब'नाव एसे रायलायहरनो लुबैदों आङो औ दा माबोरै सोलिनानै दङ आब' अ न'खरआवलाय मारै दं आब' दा नोंसोरहा अ जोंहाबो दङ आब' मोजाङैनो दा एसे बेरायनो लुबैदों नालाय दा क'क्राझाराव आंहा रावबो सिनायनाय गैया नालाय गोदो नों आब'जोंल' सिनायलाय लायनाय बेनिखायनो दा नों आब'नाव थांनो लुबैदों आरो आङो एसे बेरायहैनो गथ' गथायफोरखौबो क'क्राझार नायनो लुबैबाय थायोनालाय बिसोरबो फिसाफोराबो बेनिखायनो एसे बेरायहोहैनोसै होननानै औ गथ'आ सानै जाबाय आब' आंना हिन्जाव सासे हौवा सासे औ औ अ दे दे होनबा गाबोन थांगोन आब' औ औ गुमैयालाय माबोरै दं आब' ए औ औ नोंसोरनि आबैयालाय नोंसोरना आबैया माबोरै दङ आबैया गैला नामा ए जि माबायोमोनना आबैयासो अनोमोन आं आबैखौबो नायनो लुबैदोंमोन अ दे ए औ औ दे अरजाला दे माथो खालामनो ना बैसो जाबा बयबो बिदिनो थांखा नांगौनालाय सम जाबा उफाय गैया औ औ होनबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आब' गाबोन नोंसोरनाव थांसै आङो औ औ दे आब' होनबा दोनथ'नोसै औ दे दे